साढ़े जम्मू च सारे थमां मते जादै साढ़े मश्हूर ध्यार जेह्ड़े बसोआ आखने आं जिसी अस बसोआ मनाया जंदा उसी अस सारे लोक ओह्दा पूरा साल इक्क उसी चेता रक्खियै ओह्दा इंतजार करने आं ओह् हर साल जेह्ड़ा मेला साढ़े उधमपुर च बी लगदा जम्मू च बी लगदा ऐ हर जिले दे बिच जेह्ड़ा साढ़ा बसोए दा मेला होंदा ऐ उत्थें अस सारे जनें जाइयै एह् बसोए दा मेला दिक्खने गी जरूर जन्ने आं साढ़ा एह् जेह्ड़ा हर साल मेला होंदा गै होंदा ऐ एह्दे च शिवरात्री होई जि'यां शिवरात्रि होई जियां जेह्ड़ा मेलला अस कुदै ना कुदै मंदरै ई जाइयै अपने मत्था टेक्कने गी जन्ने होने आं